डांसान इतलो पावर आसा की आमी जो डांस करता तेतून इमोशन्स आय कॉन्टेक्ट बॉडी लँग्वेज तें पोवनूच ते ऑडियन्सांक कळटा किदेंय कसलो खंयचो डांस आसा लायक स्लो मुवमेंट ते सॅडनॅसाचें आसा म्हणजे तें तें सोंग तेंचे एक्सप्रेशन तेंचो डांस ते पोवून लोकांक कळटा किदें हो डांस सॅडनॅसार आसा भरतनाटयम डांस आयज कॉन्टेक्ट दोळ्याचे एक्सप्रेशन्स आणी मागीर तेंचे ते बिट्स शार्प मुवमेंट्स ते आमकां डांसान अशें आसा की सोंगान सोंग्स फील करता आनी ते जे ऑडियन्स तेंकां कळटा कितें डांस कश खंयच्या हेतून आसा डांस एक आतां लावणीन लावणीन डांस करता तर ते बीट्स तेंचे सोंग तेंचें एक्सप्रेशन लावणीन सगळे हें आतां डांसान शोज बी येता सो त्या डांसान भुरगीं फेसा वयसून एक्सप्रेशन्स दाखयता मागीर ऑडियन्साक ते पोवून इमोशनल फील जाता केन्ना केन्ना भुरगीं एकादो सॅड डांस करता जाल्यार तो सॅड डांस आसा डांस करतालो हे सगळे हांगा हालोन त्या सोंग्याच्या तालार नाचपाक येतातच